हेलौ औ आङो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनिफ्राय नोंथांनो कल खालामनाय जाबाय जादों नोंथाङा चिरां डिस्ट्रिकनि ना आरो दा सम चिरां डिस्ट्रिकआवहाय ओरैनो डेब्लपमेन्ट लामा सामा द'लांनि अबस्थाफ्रा माबायदि आरो माबायदि देब्लपमेन्ट जादों नोंथाङा फोरमायनो हागोन्ना आंनो आदसा सा औ औ ओमफ्राय नोंथां बे सोलोंनाय सोलोंथाइनि बिथिङावहाय माबायदि जौगादों बिदिनो स्कुलफ्रा दा सम माबायदि अबस्थायाव दं बाउनदारिफोर अ'वाल मोन्दोंना मोनाखै स्किमफोर आदसा सा सा आरो खोनानो मोन्दों नोंथां बे चिरां डिस्ट्रिकआवहाय माखासे जायगाफोरावहाय दासिमबो बिदिनो आबादारिनि बिथिङावहाय माइ गायनाय मानायफ्रावहाय बिदिनो सुइस गेट केनेलफ्रा मोजां जायाखै होन्नानै मोन्थिदों बेफोर माबायदि नोंथाङा खोन्थानो हागोन्ना

आदसा सा औ दे बिदिब्ला जोङो खोन्थाहरनायनि थाखाय धन्यबादसै नोंथांनिसिम